नमस्ते जी मैम बोलिए जी मैम जी

जी मैम मेरे यहाँ जैसे कपल डांस हो गया मैम और बेली डांस हो गया कत्थक हो गया तो आपको मैम किसमें डांस करना था जैसे कौन से फंक्सन में जी मैम तो मैम आप जैसे कत्थक डांस करना चाहेंगी जी मैम मैम आपको जैसे एडमीसन फीस है एक हज़ार रुपये और मैम पर मंथ पाँच सौ रुपये है जी मैम मैम जैसे आपको दो घंटे हम सिखाएँगे नौ बजे से ग्यारह बजे तक मैम जी जी मैम यहीं पर आपको आना पड़ेगा मैम आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और ऐड्रेस जी मैम यही फीड करवाना होगा और मैम आप अकेले आएँगी मैम कि और सब आएँगे मैम वो कौन सा डांस करेंगी सीखेंगी जी मैम तो मैम हमारे यहाँ कपल डांस भी होता है जैसे आपके यहाँ कोई कपल डांस सीखना चाहे या फिर करना चाहे तो मैम मेरे यहाँ है

जी मैम तो और मैम जी मैम तो आप कब आएँगी मैम मैम आप कल सुबह आ जाइए जी मैम जी तो मैम आप जैसे जो आपके साथ आने वाले हैं मैम तो उनको आप बता दीजिएगा कि जैसे आधार कार्ड मोबाइल नंबर और ऐड्रेस वगैरह यह सब नोट करके लाएँ यहाँ पर फ़ीड करवा दें जी मैम जैसी मैम आपकी मर्ज़ी आप जैसे कल करना चाहें या फिर अगले दिन करना चाहें आप जैसे मैम एडमीसन करवा रही हैं तो आप तुरंत भी कर सकती हैं कोई ईसू नहीं है और मैम जैसे आपको ट्रायल ट्रायल क्लास चाहिए तो आप दो तीन दिन वो भी ले सकती हैं इसमें भी कोई ईसू नहीं है मैम जी मैम जी मैम तो अब मैम आपका टाइमिंग कौन सा रहेगा जी मैम मैम जैसे ग्यारह बजे से तीन बजे भी एक क्लास चलता है और मैम सुबह नौ बजे से ग्यारह बजे तक मैम चलता है एक क्लास जी मैम मैम नमस्ते